हाँ हम लोग को गाना पसंद गाना गाना अच्छा लगता है गाना गाते है हम लोग जैसे हमारी शादी हो गई है तो हम लोग ससुराल में हैं तो हम लोग को पल्लू उल्लू घूँघट में रहना पड़ता है पल्लू करना पड़ता है घूँघट में रहना पड़ता है इस लिए हम लोग घूँघट में रह कर गाना गाते हैं तो सामने वाले भी रहते हैं सामने वाले देखते हैं हम लोग गाना गाते हैं अमाना सामना जैसे हम लोग को नहीं आता गाना हिचकिचा जाते हैं थोड़ा तो हम लोग को सामने वाले बताते हैं हम लोग घूँघट में रहते हैं हमारी शादी हो गई है हम लोग को घूँघट में रहना पड़ता ससुराल में है इस लिए हम लोग घूँघट में ही गाना गाते हैं तो हमारे सामने वाले बैठे रहते हैं सामने सब के सामने गाना गाना पड़ता है इस लिए थोड़ा वो हिचकिचाहट होती है और वो सब हम लोग को समझाते हैं वो बताते हैं सब जैसे गाना गाना होता है पहले तो हम लोग शादी नहीं हुआ था हमारा तो हम लोग मायके में रहते थे मायके में जैसे स्कूल उस्कुल में कॉलेज में गाना गाना होता इस्टेज पर तो हम लोग वंदना स्वागत ये सब गाते थे अच्छा से अच्छे से सहेलियाँ रहती थी मेरी साथ में हम लोग साथ में गाना गाते थे और वहाँ पर सब आतिथि लोग आते थे जैसे छब्बीस जनवरी पंद्रह अगस्त होता था हमारे स्कूल में मनाया जाता था तो हम लोग गाना गाते थे हम सब डांसिंग गाना होता था हमारे यहाँ स्कूल में हम लोग गाना गाया करते थे और हमारे टीचर लोग होते हैं हम थोड़ा भी ख़राब हो जाता तो हम लोग को टीचर लोग डांटते थे हम लोग को डांट पड़ती थी इस लिए हम लोग गाना उना अच्छा लगता है गाना गाते थे हम लोग स्कूल में यहाँ पर शादी हो गया ससुराल में तो उतना हम लोग बाहर निकलते नहीं हैं तो गाना उना गा नही पाते हैं हम लोग इस लिए घर में ही रहते हैं जो हमारे मन में होता है जो अच्छी लगते हैं हमें गाना हम लोग गाने घर में ही गाते हैं बाहर तो जाते नहीं हम लोग इस लिए भजन उजन होता है थोड़ा बहुत घर पर पूजा पाठ होता है तो थोड़ा हम लोग गाना गा लेते हैं नहीं तो हम लोग बाहर तो हम लोग जाते नहीं हमारी सास लोग जाती हैं बाहर वो लोग आती है हम लोग जाते नहीं घर में रहते हैं हम लोग की शादी हो गई बहु हैं हम लोग अभी तो हम लोग को घूँघट में रहना पड़ता है हम लोग घर में रहते हैं तो कैसे गाना गा सकते इस लिए गाना गाते हैं हम लोग लेकिन जब भजन वजन होता है घर में पूजा होती है भंडारा होता है पूजा पाठ होती है तो भजन गाते हैं गाना गाया जाता है नहीं तो हम लोग का मन रहता है तो हम लोग घर में ही गाना गाते हैं जो हम लोग को पसंद है गाना हम लोग घर में ही गा लेते हैं इस लिए हम लोग बाहर नहीं जाते हैं घर में ही गाना हम अपना शौक़ पूरा कर लेते हैं घर में ही गा कर पहले था तो हम लोग घर वहाँ मायके में थे हमारी शादी नहीं हुआ थी तो हमारा इस्कूल था तो स्कूल में हम लोग गा लेते थे और इस्कूल में गाया करते थे इस्कूल में पंद्रह अगस्त छब्बीस जनवरी मनाया जाता था तो हम लोग गाते थे और यहाँ पर है तो यहाँ पर गा नहीं पाते यहाँ पर घर में रहना पड़ता है किचन का काम करो घर का काम करो इस लिए हम लोग गाना गाते हैं भजन वजन होता है पूजा पाठ होती है तब गाते हैं नहीं तो वैसे नहीं गाते घर में ही रहते हैं तो ऐसे ही जैसे गाना उना गाने लगते हैं भजन होता है तो गाना गाने लगते हैं तो हिचकिचाहट सी होती है तो सामने वाले देखते रहते हैं तो हम हम को बताते हैं मेरी सहायता करते हैं वो लोग कि ऐसे गाओ थोड़ा अच्छे से गाओ इस लिए हम लोग अच्छे से गाते हैं और हिचकिचाहट होती है तो हम उनको बताते हैं हमारे बग़ल में जो भी बैठी होती हैं हमारी दादी लोग बूढ़ी माँ लोग सब बताती हैं हम लोग को सिखाती हैं इस लिए थोड़ा ये हिचकिचाहट सी लगती है